कलाकाराक आनी कलेक आज मान मेळना आनी होच कलाकाराचेर आयिल्लो एक सगळ्यांत कठीण प्रसंग स्वताक कामान उत्साही दवरप आनी काम करत रावप हार मानप ना हें सगळ्यान म्हत्वाचें खूब फावटी कामांनी खूब अडथळे येतात जशें की केल्ल्या कामाचें मानधन मेळना खूब कामां फुकट करून दिवची पडटात आनी केल्ल्या कलेक लोक आदर दिनात हें जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना मनाक खूब त्रास जाता आनी हें सगळें करतना एक एकदां चित्रकार आसा जाल्यार ताका कांय वस्तू जाका आमी स्टेशनरी म्हणटा त्यो मेळना कमी पडटात जावं एक कलाकार आसा जाल्यार ताका मेकअपाच्यो वस्तू मेळणात त्यो खूब म्हारग आसतात आनी ह्यो सगळ्यो बऱ्यो गजारी गजाली वापरप जे करून बरी कला आमी लोकांक फुड्यान दवरूं शकतात ताज्या खातीर सरकारान लोकांक कितें तरी मदत करची कलाकारांक मदत करची अशें म्हाका दिसता